बाइक पहिरियां सभिनी खां वज़न में ॻोढ़ी हूंदी आहे बाइक खे चार गियर हूंदा आहिनि तंहिं करे ट्रेफिक में टेफिक थी आहे कॾहिं मौसमु ख़राबु हूंदो आहे त हुअ धूल मिटीअ खां गाॾीअ में तमामु तकलीफ़ु थींदी आहे बम्परनि जे करे काफ़ी ध्यान सां ब्रेक लॻाइणी पवंदी आहे जेकॾहिं साम्हूं को जानवरु अची वेंदो त ब्रेक लॻाइणी पवंदी आहे जंहिं में नुक़सानु जानवर जो न थिए न असांजो थिए